नमस्कार जी बताऍं

जी जैसे केवी फल का रेट तो है दो सौ पचास रुपये इस समय किलो दो सौ पचास रुपये किलो संतरा सौ रुपये किलो है और अनार भी वही है दो डेढ़ सौ रुपये किलो जी जी ये जी हमारे यहाँ जो भी होलसेल का दुकान है मेरे यहाँ जैसे ऐसे यह कोई ऐसा फल नहीं है कि मतलब एक दो तो सड़ सड़ा हुआ मिल जाएगा लेकिन ऐसा फल नहीं है जो कि सड़ा मिले आपको ठीक है हम आपसे रेट नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा आपको शिकायत नहीं मिलेगी आप एक बार आइए आके तो लीजिए नहीं हमारे यहाँ फ्रेस माल मिलता है जो माल मिलेगा वो आपको छाँट के दिया जाएगा अच्छे से ठीक है हमारे यहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जो फल आपको चाहिए सब फल यहाँ पर मौजूद है ठीक है जी आपको कितना चाहिए

नहीं नहीं आप आप जैसा कर रहें कहे रहे हैं वैसा ही मिलेगा आपको जितना माल चाहिए मैं आपको वो डिलीवर कर दूँगी ठीक है जी ठीक है ये बताइए कि आपको कितना लेना है एक के जी दो के जी

जी ठीक ठीक है सर तो हमारे यहाँ सब मौजूद है आपको दस के जी बीस के जी जितना भी चाहिए हम आपका माल पैक कर दे रहे हैं ठीक है जी जी हम पैकिंग करवा देंगे पैकिंग हो जाएगा हमारे यहाँ सभी वर्कर लगे हैं मैं खुद अपने यहाँ वहाँ खड़ी होकर करवाती हूँ पैकिंग ठीक है हमारे माल में कोई शिकायत नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ से कई लोगों को जाता है पार्सल होता है बाहर हमारे यहाँ का फल बहुत अच्छा होता है और मीठा भी होता है

जी हमारे यहाँ से कोई आज तक शिकायत नहीं हुआ मिला है ठीक है हमारा फल ऐसे सभी जगह जाता है लेकिन कोई आज तक कभी कोई शिकायत नहीं किया चलिए नमस्ते